पेडे जिलोबी खाजें फेनोऱ्यो चकली दोश दोदोल नेवरी बिबिका शंकरपाळी मुगांचें लाडू उकडें तांदळांचे लाडू आलें बेलें येलापे बुलिना काजूर नाशण्याचे लाडू गोवाचे लाडू रव्याचे लाडू नाशण्याचो केक तवशा बाकरी